सद्द्याच्या वनस्पतींतल्यान चड झाडां तयार करपा खातीर हांव बियो सुकोवपाचें फांदी कट करपाचें किंवां मुंडल्यो काडून सुकोवपाचें अशें काम करतां आतां बियो थोडे झाडाचे बियो सुकोवप आनी मागीर ती परत रुजोवन ताची नवीन झाडां तयार करप सगल्यांचेच बियो सुकोवन झाडां जातातूच अशें ना थोड्या झाडाचे ताळयो कट करप आनी सेम तरेचीं सेम जातीचीं झाडां खूब करपाक येता जशे गूलाब जाई दसण मोगरी हांची ताळयो कट करपाच्यो आनी सेम तरेचे सेम स्पिसीसाचें आमकां नवीन झाड तयार करपाक मेळटा आता ढाल आसत ताजी मुंडली किंवां ग्लेडुलस आसत ताची मुंडली झाड फूल येवन वतकेर ते दांडे सगलो सुकून वतरेर ताचे मुंडल्यो काडप बऱ्यो कन्न सुकोवप आनी मागीर परत फुडलो सिजन येत तेन्ना ते जमनीक लावन ताजीं झाडां तयार करप आता केळ आसतली केळीक नवीन जर झाड तयार आयलें केळमो तयार जालो की तो दुसरे कडेन दुसरे जाग्याचेर फोंडार फोंड मारून तो रोंवप जेणें करून आमकां थंय एक दुसरें झाड तयार करपाक जाता अशें करून हांव आशिलें त्याच वनस्पतींतल्यान चड झाडां करता नवीन हाडपाचें विकत नवीन हाडपाचें त्या भानगडीक जास्त वचना